सब्जी लगाना नर्सरी की स्थापना करना मधुमक्खी पालन रे समुद्र उत्पादन और रेशम कीट पालन मशरूम उत्पादन आदि कर सकते हैं हम और सरकार और जो राज्य और केंद्र की कई योजनाएँ हैं जो किसानों को काफी मदद देती हैं और और उनके लिए सही दवाइयों कीटनाशकों और अच्छे बीज चयन के लिए उन्हें सूचनाएँ प्रदान करती हैं और किसानों के लिए कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है जिससे उनकी फसल अच्छी हो और उनके बेचने की सुविधाए वगैरह दी गईं हैं उन्हें उनके अनाज को बेचने के लिए मंडी में सरकार द्वारा एक निश्चित मूल्य पर उनसे अनाज खरीदा जाता है और और भी कई योजनाएँ हैं जिनके माध्यम से किसानों को सम्मानित किया जाता है और उनको कृषि के लि खी कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को संपादित किया जा रहा है और अन्य क्षेत्रों में भी ए अलग अलग फसलो को और अलग अलग कृषि क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएँ चलाई जा रहीं हैं और इन कार्यों को करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को पैसे के रूप में जो किसानों को कृषि कार्य हेतु पैसे भी दिए जाते हैं जो उन्हें कृषि कार्य करने में मदद मिलती है और वह अपनी फसल को सही ढंग से लगाने कटाई बुनाई आदि में उपयोग करते हैं और ह अन्य तरह के उपकरणों की मदद से वह अपने कृषि कार्य और अन्य कार्यों को करने में ए समर्थ होते हैं जिससे वह अपने जो भी कार्य होते हैं उन्हें करने में मदद मिलती है और वह अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए ताकि उनकी फसलें अच्छी हों पैदावार अच्छी हो जिससे उन्हें अच्छे मूल्य प्राप्त हों ऐसी मुझे आशा है और ऐसी उम्मीद है कि सरकार द्वारा सभी योजनाएँ जो कृष किसानों हेतु उनके प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए चल रहीं हैं वो उन्हें लाभ प्राप्त हो हो किसानों को और वह अपनी अच्छी फसल पैदावार कर सकें और उचित मूल्य पर उनकी फसलें जो निकलती हैं वो अच्छी निकलें और एक निश्चित मूल्य पर उन्हें मंडीयों में खरीदा जा सके